आङो सानसेखालि लोगोफोरजों मोनसे दैसायाव ना हमनो थांदोंमोन बे ना हमफुनायावनो गोबां बेबादिनो बारहुंखा फैदों गोसोम जोमै दाखा जानानै बार मोदाय सिमब्रे सिमब्रा फैनानै जों ना हमफुनाय समायाव बिदिनो बारहुंखा फैदों आरो बे ना हमफुनायावनो बार मोदाय फैनायलाय जोङो नाफोरखौबो हमनो हास्लाबाखसै मोनसे दंफां गायज्रायाव जोङो लोगोफोरजों हाबसोबाय हाबनानै थानायावनो आरो बेबादिनो सार अन्थायफोरबो गावदों ना हमनानै हमनो थांनायाव बे सार अन्थाय गावनायलाय जोङो गिख्रं जोब्बाय गासैबो लोगोफ्रा बे दंफां सायख्लुमाव थानाय समायाव बे दंफां गायज्रायाव जोङो थाया मोनब्ला जोङो गोबां बारहुंखाफोरजों जोङो बुखारलांजागौमोन गोबां बेबादिनो दंफां लाइफांफोर बायदों गोबां बेबादिनो गय बिफांफोर बायदों बिराद गिदिर बारहुंखा जादों आरो बे बारहुंखा बारनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावजों गाव लोगोफोरजों गोबाख्रबलायनानै थाखोमाबाय आरो जोंनि खाथियावनो सार अन्थायाबो गावबाय बेखौ जोङो बागदाव खांनानै गाबख्रावबाय लोगोफोरा बेबादिनो गाबख्रावनानै जोङो नाफोरखौबो जोङो लारोङासै नाखौ जोङो मोनदोंमोन एसे बेबादिनो ना एलेंगा बिदिनो थेंगा थेंगोना मागुर गोबां ना मोनदोंमोन बे नाफ्राबो जों गिनायजोंनो लेथेर फेथेर बारफोरजों खबायफ्रा फेथेंला बायनानै नाफ्रा बारला बायनानै गोदाव सोराव बेबादिनो एसेल' थाबाय खबाय फेथें जोबनानै अब्लाबो जोङो जानाखि दङ खबायाव नाया एसेनो बेखौनो जोङो लानानै फैबाय लोगोफोरजों ज' ज'नो अब्लाबो आरोबाव बे जोमै गोसोम दाखा फोर जानाय बारहुंखाया जोंखौ बिराद खस्थ' होनायलाय जोङो दंफां गायज्रायनिफ्राय जों न'आव माब्रै थांगोन बेबादि जों बिराद खस्थ' जानानै अन्थायफ्रा गोग्लैनानै जोंनि खर'फ्राव बेबादिनो गिदिर गिदिर बेबादिनो गोग्लैदेरबाय मोदोमफ्रावबो गेदेर गेदेर बिदिनो गोलै देरजोब्बाय जोंनि मोदोमफ्रा साजोब्बाय अखायाबो गिदिर गिदिर गोग्लैबाय बारहुंखा अखा हानायफोरजों जोङो गोजांनायफोरजोंनो जोंनि आयथिं मोदोम गासैबो सुग्लां जोब्बाय जोंनि गोजांनायजोंनो मोदोमफ्रा थोर थोर मावलांबाय आरो बेबादिनो लोमजानायबो जानो हमबाय अब्लाबो दानदिसेनि उनाव बारहुंखानिफ्राय रैखा मोन्नायलाय बे बारहुंखाया सिमब्रे सिमब्रा फैदोंब्लाबो बेराफारसे थांबाय ना हमनायाव गोबां खस्थ मोनो जों आयजोफ्रा ना खौ गोबां रोखोम रोखोमनि ना मोनो नाथुर खांख्राइ बिदिनो थेंगोना ना एलेंगा बायदिसिना नास्राय बारलि सल खावै बिदिनो बालाबाथिया बिदिनो ना मुथ्रा बेफोरखौ जोङो मोन्नो हायो ना हमनायफोराव बेबादिनो गोबां नाफोरनि बेबादि ना गुरनायफोरजों जोङो मोनोलाय एसे एनै जों नखरखौबो जोङो खुङो जों बेबादि ना हमनायफ्राव बिराद खस्थ' मोनो गिदिर गिदिर दै बारो थांनांगौ गिदिर गिदिर बिदिनो दालाय दासाफोरखौ जों थेनानै सारनांगौ गिदिर गिदिर दालाय दासाफ्राव बिदिनो एम्फौ एम्फौ एनला थायो जिब जुनार जिबौ थायो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बे जेंनाखौ जोङो देरहानो हायो